हमसब अपना अङनामे अपना दलानपर से सुन्दर सुन्दर फूल सब से लगबै छै आओर अड़हूलके ठाढ़ि लगै छै बड़ सुन्दर जकाँ गुलाबके ठाढ़ि लगै छै बड़ बढ़िआँ तीरा आओर ओ अड़हूल आओर की कहै छै बहुत सुन्दर सुन्दर फूलसब से लगायल जाइ छै एगो तीरा छै जे बारहोमास फुलाइ छै आओर ओ ओकरा मीरा कहल जाइ छै ता ओ अपन गाछ रहै छै बारहोमास गाछ जनमै छै आओर बारहोमास ओ फुलाइ छै अइठाम लोक बहुत बढ़िआँ दलान दरबजा अङना मे फूल लगबैय गेना नाना किसिमके गेना सबरङ्गके गेना से अइ ठाम फूल लगै छै अइठाम गुलदाबरी अइठाम बहुत बढ़िआँ गुलदाबरी लगै छै आओर की कहै छै तऽ बाड़ी झाड़ी जे छै तै मे लोक मुरइ किछु कए लइए भट्टा दस टा गाछ रोपि लेलक कहुना कहुना कए ओइमे से कुसुमके फूल सेहो लगै छै रोपि लइए बड़ बढ़िआँ गाछ लगै छै ओकर फूलके अथी पङ्खुड़ी जे होइ छै से बियाहमे मधुश्रामनीमे बहुत काज दै छै आब की कहै छै ए दोकानमे ओकरा ओकर भेटैत नहि रहै छै भेटै छै तऽ एक रती देलकै आओर एक सए टका लेलकै तै दुआरे सब तरहक फूल लोक घरपर लगबैय